बिल्कुल हम फुलवला पुलिस टेशन से बोल रहे हैं आप कहाँ से बोल रहे हो

किसके हुई है चोरी आपके क्या लगते वह चाचा तो कब हुई चोरी कल रात को तो आपने अभी फ़ोन किया है तो हाँ बताओ क्या करना है मुझे चोरी क्या हुआ तो वैसे आपके माल बता दो कुछ बाइक ले गए हाँ और पैसे कितने थे पाँच हज़ार हाँ तो आपको कुछ पता चला कहाँ से के थे चोर वगैरह दो थे आपने देखा था उनको तो आपकी बाइक का नम्बर क्या है वह नम्बर बता दो मैं नोट कर लेता हूँ आर जे सैंतीस एफ के डबल जीरो ट्वेन्टी वन तो आप पुलिस टेशन आकर अपनी एफ आई आर दर्ज करवा दीजिए कब आना होगा मेरे काम थोड़ा है ना आपके काम है ना तो आप जल्दी आओ पकड़वाना है तो ठीक है तो आ जाना और अपनी जो चोरी हुई है ना उनको लेकर आ जाना ओके ओके